आइकाल्हि जे छै से पुलिसोके पास जे छै जेकरा पास पैसा रहय छै ओकरे मदति करय छै जकरा पास पैसा नहि छै तऽ उ की करतय ओकरा पास पुलिसो लग भी अथी कए लै छै उ पैसेके तरफ रहय छै पुलिसोवला

जेकरा पचास हजार टाका छै उएह ने देतय जकरा नहि छै उ की करतय उ कतऽ सँ लाबतय गरीब आदमी उ मजदूरी कए कए लाबतय उ खैतय आओर कि पुलिसवला के देतय आब पुलिसो घुसे घासमे रहय छै किसान गरीब जे छै से कतुको नहि छै पुलिसोवला अमीरेके तरफ रहतय खाली पचास हजार टाका देतय तऽ बस तब ओकरे छियै आओर जकरा पास नहि छै तऽ उ कतऽसँ देतय तब ई जे भी छै तऽ उ बड़कीके तरफ होइ छै की यएह अइ कोनो भी वातावरण छै तऽ जेना उ पार्टी बऽ बरसर छै ओनाहे हेतय जेना कमजोर छै ओकरा नहि हेतय तव उएह हइ छै हुँ किसान मण्डलीके तरफ कोइ नहि जकरा पास दौलत छै ओकरा पास सब पुलिसोवला तऽ ओकरे तरफ रहतय ओकरे पार्टीसँ रहतय आओर एतना हइ छै